भैया मुझे न आपसे आइसक्रीम चाहिए मुझे क्या है आइसक्रीम लेनी थी आपसे तो आइसक्रीम मिल जाएगी न देखिए मुझे बटरस्कॉच चाहिए और दो वनीला चाहिए देखिए जो बटरस्कॉच है वो एक तो चाहिए मुझे और दो जो वनीला है वो आप के पास कैसे है मतलब बड़े डब्बे में है या फिर छोटे डिब्बे में है देखिए मुझे वैसे बड़ा डब्बा चाहिए वो जो फैमिली के लिए आता है न जिसमें सब लोग खा लेते हैं वो बड़े डिब्बा में भी दो चाहिए वनीला के

और बटरस्कॉच के पाँच डब्बे मिल जाएँ तो और भी बढ़िया ये बटरस्कॉच के बड़े वाले फैमिली पैक चाहिए पाँच डब्बे

दो ही हैं हाँ हाँ ब्रिक भी चल जाएगी हाँ इनका क्या प्राइज़ है बटरस्कॉच का क्या प्राइज़ है वैसे अच्छा अच्छा हाँ दो वनीला चाहिय मुझे फैमिली पैक बड़े वाले और बटरस्कॉच मुझे पाँच चाहिए अब आप कह रहे हो की आपके पास पाँच तो नहीं है तो बड़ी वाली ब्रिक दे दो आप

हाँ उसका प्राइज़ आप मुझे बता दो बटरस्कॉच का क्या बताया था आपने ठीक है हाँ तो यह बटरस्कॉच के पाँच डब्बे बता रहे हो न तीन सौ अस्सी के अच्छा अच्छा ठीक है तो आप मुझे दो बटरस्कॉच कर दो ओर दो वनीला कर दो अच्छा ठीक है ठीक है

हाँ वनीला दो ही चाहिए मुझे

ठीक है ठीक है